गांवगिऱ्या वाठारान सरकारी शासन पद्दतीचे जे उणावाक मुद्दे जे आसा ते उणावाक जे आसा ते म्हणजे पर्यावरणाची उणीव भलायकेची विसंगती भलायकेची विसंगती ही प्रत्येक गांवांत आसपाक जाय कारण खंय कोणीय जावं केन्नाय बरो ना जाता जावं कितेंय जाता तेन्ना पयलींच तेंचेर उपचार जावपा खातीर भलायकाची विसंगती ही प्रत्येक गांवांत आसपाक जाय तशीच पर्यावरणाचें उणीव शेतां भाटां जीं आसा तेंची उदरगत उदरगत जावपाक जाय जाल्यारूच आमच्या फुडले पिडीक पर्यावरण हें पोळोंक मेयटलें